हमरा सबके समयमे मार्शल आर्ट जूडो कराटा इसकुलमे कॉलेजमे टीचरसब आबैत रहै सिखबैलए आइ काल्हि तऽ मार्शल आर्ट जरूरी छै कियाकि बच्चासबके कतहु दोसर जगहपर जाइ छै अकेले जाइ छै एहन कोनो परिस्थिति एतै तऽ ओ प्रयोग कऽ कऽ अपन सुरक्षा कऽ सकैए जे अपन दोसरपर निर्भर नहि रहतै ओ एतै हमरा तहन बचेतै ओ अपन सुरक्षा कऽ सकैए मार्शल आर्टमे जूडो कराटा अपन देहके अथी एकटा अङ्ग भेलै जे सुरक्षामे अगर किओ हमरा वार केलकै तऽ हमहूँ ओकरापर दुबारा वार कऽ सकै छी ओकरासँ बचि सकै छी निपटारा कऽ सकै छी